हेलो मेरी बात स्विग्गी से हो रही है क्या अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्विग्गी से खाना मंगवाया था और उसका बिल में डाउनलोड नहीं कर पा रही हूँ अपने तरीके से मैं बहुत सारी चीज़ें करके देख चुकी हूँ पर वो बिल डाउनलोड ही नहीं हो पा रहा है मैं खाने पे दाल चावल सब्जी रोटी रायता सलाद एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ये सब चीज़ें मैंने मंगवाई थी और मैंने पेमेंट जो थी वो ऑनलाइन करी थी आप अपने तरीके से बिल डाऊनलोड करो सकते हैं क्या और उसकी एक प्रतिलिपि मुझे अपने इसी नंबर पर भेज दीजिए क्योंकि मुझे उस बिल की आवश्यकता है और उस बिल का जो भी अगर एक्स्ट्रा चार्ज लगा है तो मैं दे सकती हूँ वो तो आप मुझे एक प्रतिलिपि इसी नंबर पर भेज दीजिएगा और जो भी अगर एक्स्ट्रा चार्जेज होंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा